हैलो आं केह् हाल ऐ नमीं सरी एह् केह् करानी ओह् यार मेरे घर दा इंटीरियर डिजाईन करना हा कुसै दिन ला चक्कर ओही आ यार जि'यां में सनानी ना जि'यां तुसें मेरे घर इंटर करना ना ते अंदर आंदे गै इक्क दरोआजा ठीक ऐ ते ओह्दे कन्नै वॉश वेसिन ते ओह् ऐ ते मिरर ऐ पर में चाह्न्नी कि उसी तोड़ियै थोह्ड़े निहां अग्गें करियै ते लॉबी बी बाहर थोह्ड़े निहां बधाई देना की लॉबी थोह्ड़ी बड्डी करी लैयो की ना समझा नै ना मेरी गल्ल होर जेह्ड़ी मेरी किस्म ऐ ना बहुत किस्म ऐ मेरे घर ते में चाह्न्नी कि मेरे घर जेह्ड़ी दिवार ऐ ते ओह् सारी तोड़ियै उसी ओपन च बनाई ओड़ना ठीक ऐ ते में सोचनी आं इंया हून डिजाईनर तूं आ तूं सनाओ आं तेरी समझ च केह् ते केह् नेईं करना चाहिदा ओह् कोई फिलिंग करने दा डिजाईन सोच यार ते में सोचा नी लॉबी थोह्ड़ी बधानी ऐ ते थोह्ड़ा दस्सना मिगी की कुद्धर आनी चाही दियां चीज़ां ते स्टोर बगैरा ते ड्रैसिंग घर बगैरा बी बस सिद्धा रेनोवेट करना ठीक ऐ सारी करना में वॉश वेसिन बगैरा पौड़ियां किचन बगैरा एह् बनानी ऐ ते उ'ऐ में आक्खानी आं कि डिजाईनर गी फोन करी लैन्नी आं उसी सब कुछ पता होना मेरे घर आई जन्नी आं आहो ऐ ना मेरे घर आं ते तूगी सनानी आं ओके